हाँ ई बिलकुल सच छै कि दुनिआँमे हम कतौ जा सकै छी कतौ भी घुमि सकै छी पहिने तऽ भारत दुनिआँमे हम कतौ जा सकै छी कतौ घुमि सकै छी किया तऽ ई संवैधानिक अधिकार छै आओर दुनिओमे कतौ जा सकै छी अगर अहाँके पैसा यऽ पैसा यऽ तऽ अहाँ कत्तौ भी जाके मनोरञ्जन कए सकै छी चाहे ओ स्विजरलैण्ड हुए अमेरिका हुए विश्वके किसी भी कोनामे अहाँ जा सकै छी पहिने तऽ हम इएह कहबै सबसँ कि भारतके पहिने घूमै के घूमना चाही भारतके कल्चर सांस्कृतिक आओर लोकसभकेँ जानैके जरुरत छै भारतमे कतेक भाषा बोलल जाइ छेै कते जातियाँ छै कते धर्म छै कते मन्दिर छै कते मस्जिद छै तऽ कते गुरद्वारा छै हर राज्यमे जा के घुम घूमने चाही हर इन्सानक अपन भारतके कल्चर संस्कृति के बारेमे जानना चाही आओर लोगोकेँ जागरुक करना चाही बाकि अहाँके पैसा यऽ अहाँ भा विश्वके किसी भी दुनिआँमे जा कऽ अहाँ घुमि सकै छी खा सकै छी पी सकै छी